असांजा माइट जॾहिं असांजे घरु घुमणु अचनि त असां उन्हनि खे घुमाइण लाइ तमामु घणियूं सुठियूं सुठियूं जॻहियूं आहिनि जीअं त भुजु में भुज में तमामु घणी जॻहियूं आहिनि सुठियूं घुमाइण लाइ भुॼ जो स्वामी नारायण मंदरु छा त आलीशान शाल मंदरु ठहियो आहे छा त उन में मूर्तियूं स्थापित कयूं वयूं आहिनि छा त उन में रौनक़ आहे छा त उन में ॾिसण जा नज़ारा आहिनि उन में हिंदौरा लॻंदा आहिनि त उन में ॾिसण जो अलॻि ई हिकु मज़ो आहे स्वामी नारायण मंदरु तमामु घणो प्रसिद्ध आहे जामु हिकु मशहूरु आहे मंदरु ऐं ॿियो भुजेड़ी ठहियो आहे भुजेड़ी में गांधी जी जे बारे में सभु सुठो सुठियूं ॼाण ॾेई वई आहे की गांधी जी इतिहास में पंहिंजी हिस्ट्रीअ में छा छा कयो हो छा उन जो सॼो सुठी तरीक़े सां ॿुधायो वियो आहे की गांधी जी छा छा कयो असांखे कीअं आज़ादी ॾियारी असां लाइ छा न कयनि केतिरियूं क़ुर्बानियूं ॾिननि देश जे लाइ उहो तमामु घणी ॼाण हुते भुजेड़ी में ॾिनी वई आहे ऐं इन खां पोइ माता जो मढ़ बि घुमण लाइ जामु तमामु सुठो आहे ऐं सफ़ेद रणु बि कच्छ में तमामु घणो मशहूरु आहे त असां पंहिंजे माइटनि खे हिन जॻहियुनि ते घुमाइण चाहींदासीं त हुननि खे जीअं तमामु घणो मज़ो अचे ऐं सिखण लाइ बि कुझु मिले